हां जी अच्छा ते किन्ने दा चाहिदा ठीक ऐ ते केह्ड़े मतलब केह् साइज ओह् जेह्ड़ा तुस आखगे उय्यो देई ओड़गी चाहिदा किन्ना बार बाई बारां इंच पाञं सौ कोला शुरू ऐं हां पंज सौ दे उप्पर जिन्ना मर्जी लाओ थुहानू केह्ड़ा चाहिदा तुस सनाओ हैं चलो थोआड़े कन्नै घट्ट कर लैन्ने आं चार सौ रक्खी लैन्ने आं फिर इक है दो सौ आह्ला पर ओह् इ'य्यां ही ऐ हल्का रंग काला बी ऐ नीला बी ऐ चिट्टा बी ऐ त्रै रंग ऐं हां जदूं मर्जी आई जाओ मेरी हट्टी खु'ल्ली रौंह्दी ऐ